ओना हम बेसी भाषाकऽ जानकार तऽ बिल्कुले नहि छी एकटा हिन्दी आओर मैथिली भाषामे गीत गाबैत छी आओर सुनैत छी आओर एहन बात नहि छै जे एक्सपीरियेन्स नहि मिलत तऽ आओर भाषा नहि जानब एक्सपीरियेन्स मिलत तऽ आओर भी भाषाकऽ ज्ञान हमरा हम हासिलकऽ सकैत छी आओर स्वर शैली वा आरोह अवरोह सभके मददसँ हम समझैत छी बुझैत छी कनि मनि बेसी तऽ नहि बहुत कमे बुझैत छै लेकिन बुझय छी आओर गायन अखन तक हम कतहुँ तकनीकी रुपसँ नहि केलहुँ हँ मौका लागत तऽ जरुर करब तकनीकमे जेना आइकाल्हि डीजिटल तबला गिटारसभ कुछ आबि गेल अछि तऽ ओहि हिसाबसँ गायनसभ सम्भाल लैत छै हम देखी छी हमर फेवरेट सिंगरसभ जे अछि हुनका सभकेँ गाना सुनैत छी वीडियो देखैत छी आओर कोशिश भी करैत छी हुनका जकाँ गाबयके लेल हम जादा जानकार नहि छी सङ्गीतके बारेमऽ बस हमरा इन्टरेस्टए